हमर नाम बैजु कुमार सहाय अछि हमर पिताश्री छलाह स्वर्गीय मुन्शी सहाय बाबा छलथि ओ सभ अष्टधातुमे मेटलके वर्कर जेनाकि मन्दिरके घण्टी घण्टा त्रिशूल झालि घुँघरू घण्टी इत्यादि जे अष्टधातुके समान होइत छै हमसभ बनबै छी आओर प्रदर्शनी सेहो लगबै छी बहुत ठाम प्रदर्शनी लगेलहुँ दरभङ्गा इन्वर्सिटी मे लगेलहुँ राजनगरमे लगेलहुँ नितीश बाबू आयल छलाह सौराठमे ओहुठाम लगेलहुँ सरसोपाही एम एल एस कॉलेजमे सेहो लगेने छलहुँ वाचनालय पर सेहो लगेने छलहुँ ओहिसॅं हमरा बिजनेस मे अखन जागृति भेल हन आओर बिजनेस आगू बढ़ल हँ सरकार दिस सॅं किछु मददो हमरा सभकेँ भेटैया आओर हमेशा ओ आओर हम काज अष्टधातु वाला काज करै छी माटिकेँ फर्मा बनबै छी नाना प्रकारकेँ अपना घर पर हस्तशिल्प

आओर सरकार द्वारा चाहैत छी हम सरकारकेँ जे एहिमे हमरा सभकेँ हस्तक्षेप करथि आगू बढ़ाबथि आओर सरकार केँ सरकार सुनि नहि रहल छथि हमसभ अपन कुटीरउद्योग घर पर रहिके अपन जेना मन्दिर घण्टी पुजा घण्टी बरद घण्टी त्रिशुल गुम्बद मन्दिरके झालि घुँघरू घॅंटी छोट सॅं छोट पैघ सॅं पैघ समान सभ हम बनबै छी कते कहब हम मेटल मे सभ किछु बनबै छी सभ धातु सभ धातु द्रवके समान सभ बनबै छी छोट सॅं छोट आओर पैघ सॅं पैघ तऽ इएह हमर सरसोपाही गाम छी आओर हस्तकला हमर आइये सॅं नहि आइ तीन पुरुष सॅं चलि रहल अहि आओर हम एहि काजमे जुड़ल छी आओर हम जेनाकि नेपाल पहिने हम नेपाल जनकपुर मेला जाइत छलहुँ सीतामढ़ी मेला जाइत छलहुँ सिँघेश्वर स्थान मेला जाइत छलहुँ रीगा जाइत छलहुँ बहुत ठाम मेला जाइत छलहुँ जे कि हाथीकेँ घण्टी सेहो बनबै छलहुँ नाना प्रकारके द्रवके समान सभ हमसभ बनबै छी अखनियो हम बनबै छी जेना कि कलश बाजा ओ सभ जेना गङ्गो जमुना भगवतीके हाथमे ओ पहिनके जे छै से ओ खेलै छथि जेना झालड़ि बनबै छी मने समान सभ सभ बनबै छी हमसभ मेटल अष्टधातुके समान सभ बनबै छी आओर हमरा ओ बिक्री गाँवके लोक सभ आबै छथि एहिठाम लऽ जाइत छथि दूर दूरके लोक जेना जयनगर भेल लोकहा भेल मधेपुर भेल बहुत दूर दूरके लोक सभ समान लऽ जाइत छथि सीतामढ़ी भेल तऽ एहिठाम नेपालोके लोक सभ आबै छथि समान सभ लऽ जाइत छथि एहिठाम सॅं आर्डर कऽ के लऽ जाइत छै समान सभ वएह सॅं हम जुड़ल छी वएह काज हम कऽ रहल छी